हमर बिहारके जे छै शिक्षा बहुत कमजोर चलि रहल छै शिक्षा व्यवस्था किआ तऽ कोनो इस्कुल कॉलेजमे टीचर रहयके बावजूदो मतलब ढङ्गसे पढ़ाइ लिखाइ नहि होइत छै आ कोनो कोनो सब्जेक्टके तऽ टीचरो नहि रहैत छै आओर बढ़िआँसे पढ़ाइ लिखाइ नहि होइत छै ओहिकारण मतलब बिहार बहुत पीछा छै शिक्षाके मामलामे ओ सभचीज मतलब जे जे बच्चा पढ़लो लिखलो छै तऽ ओकरा आब एहन भए गेलै हेँ कि जे आब तऽ सरकारी नौकरिओ चाकरीसभमे बहुत एथी भए गेलै हेँ पहिलुका जमानामे तऽ इण्टर मैट्रिक करैत रहै आओर नौकरी भए जाइत रहै आब तऽ बीएडो कए के जे बच्चा एलै तऽ एहिबेर तऽ आब निकलिए गेलै हेँ जे बीएडो करैके बाद आब दूगो एग्जाम देबय पड़तै ताहि कारणसँ बच्चासभ अपन पढ़ि लिखिके आब की करलकै हेँ किछो नहि एतेक शिक्षा व्यवस्था खराब छै तऽ ओकरा जे टीचरसभ तऽ नहिए छै आ पढ़ाइओ लिखाइ नहि छै जे बच्चा पढ़ल लिखल छै से ओकरो इएह हाल छै मगर बिहारके शिक्षा व्यवस्था बहुत गलत चलि रहल छै ढङ्गसँ नहि चलि रहल छै बिहार सरकारसे इएह अनुरोध छै जे शिक्षा व्यवस्थाकेँ बढ़िआँ बनायल जाए विद्यार्थीकेँ आगाँ बढ़ायल जाए जे विद्यार्थी जे तरह से छै ओकरा मतलब स्थान देल जाए शिक्षा व्यवस्थाकेँ नीक कयल जाए